ابھی کچھ دن پہلے میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا آٹومیٹک واشنگ مسین سمسنگ کا تھا وہ مشین اس مشین میں نے کپڑے دھوئے وہ مشین واقعی بہت اچھا تھا اس میں بہت اچھے میرے کپڑے دھلے بہت اچھے سے وہ صاف ہوا اس میں اسی میں سکھا لیا میں نے اسی میں دھو لیا بہت آرام ہوا اس میں دھونے میں اس کو دھونے کے بعد پھر سکھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی لیکن پھر بھی میں نے ایک بار دھوپ لگا دیا کپڑوں میں اور اس کے بعد پھر میں گھر پہ لے کے آئی تو وہ کپڑا بہت شائن کر رہا تھا اس میں دھلنے کے بعد اس میں زیادہ زیادہ کاسٹنگ وائٹ صرف کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ بس ایسے ہی پانی ڈالو کپڑے ڈالو بس وہ دھل جاتا ہے وہ مشین واقعی بہت اچھا مشین ہے میں تو اسی کو یوز کر رہی ہوں اور کچھ دن پہلے میری ایک فرینڈ پوچھ رہی تھی میرے سے کہ تم کس میں کپڑے دھوتی ہو میں نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی آٹومیٹک سمسنگ کا مشین لیا ہے بہت اچھا مشین ہے تم بھی یوز کرو واشنگ مسین تم بھی یوز کرو تو اس نے یوز کر کے دیکھا اسے بھی بہت پسند آیا یہ مشین واقعی بہت اچھا تھا میرے لیے